اور پھل پہ سب کھیل کھیلتے ہیں اور کھیل کھیلنا اچھی بات ہے کیوںکہ کھیل کھیلنے سے ہم سب تندرست رہتے ہیں ہمیں کوئی بیماری بھی نہیں لگتی اور ہر پہلو کا درد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن آج کل کے جنریشن کے لوگ تو کھیلنا پسند نہیں کرتے اور میڈیسینس لے لیتے ہیں جو کہ ہمارے درد وغیرہ کے لیے ہمارے شریر کے لیے بہت وہ اچھی نہیں ہیں میڈیسینس وغیرہ ہمیں کھیلنا چاہیے بچوں کو کھیلنا بہت پسند ہے اِس لیے بچے تندرست بھی رہتے ہیں کچھ کھیل ہوتے ہیں جیسے بیڈمنٹن کھوکھو فٹ بال باسکٹ بال یہ سب کھیل بہت اچھے ہیں بیڈمنٹن سے ہمارے ہاتھ بہت اچھے رہتے ہیں کیوںکہ ہمارے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے اور فٹ بال سے ہمارے پیر بھی بہت اچھے رہتے ہیں ہم بھاگتے ہیں پیروں سے بال کو کک کرتے ہیں تو ہمارے پیر بھی اِس سے تندرست رہتے ہیں کھیلنے سے ہماری پوری باڈی فٹ رہتی ہے ہمیں کھیلنا چاہیے